وعلیکم السلام آیا آئیے سر آئیے کیا دیں آپ کو اللہ کا شکر کورس تو آیا ہے لیکن آدھا آیا ہے ہاں بکس تو تھوڑی سی کم ہیں تھوڑی والی جو بک کم ہیں وہ نئی لے لو باقی جو بچی وہ پرانی لے لو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو وہ نکلوا رہے ہیں اور بتائیں صاحب کچھ کاپیاں واپیاں سر اچھا

ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور

اچھا ٹھیک ہے ہاں ہیں ہیں ہیں کلاس میٹ سے بھی اچھے والے ہیں گیارہ ہیں اس سمے اسکرب والے ایک سو تیس روپے کا ہے یہ ہاں یہ فور اے فور سائز کے اے فائیو کے اسمارٹ سریز ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کور بھی دینا ہے کور بھی دے دیں اچھا اچھا اور ٹھیک ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اور اچھا ٹھیک اور بتائیں سر

ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا دو رول چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ہم منگوا رہے ہیں پرچہ ٹھیک ہے اچھا السلام علیکم